सर्दियों के मौसम में होने वाले जैसे सर्दी ज़ुकहाम फ्लू फीबर इन सारी ची बीमारियाँ होती हैं इन से बचने के लिए हम बहउत सारे नुस्ख़े आज़माते हैं जैसे कि माक्स लगाना माक्स लगाते हैं और सर्दियों के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं गर्म कपड़े ठंडियों के सीज़न में गरम कपड़े का उपयोग करते हैं जिससे सर्दियों से बचा जा सके बीमारियों से और इसके लिए कुछ घरेलू नुस्ख़े भी अपनाते हैं जैसे कि तुलसी का काढ़ा और बहउत सारी चीज़ों के काढे़ बना कर पीना गले में ख़राश है उसमें हल्दी का हल्दी का नमक पानी का उपयोग करना गर्म पानी जिससे सर्दियों में हमें आराम लगता है और सर्दियों के मौसम में एक दूसरे के टच में आने से भी फ्लू की बीमारिया बढ़ती है जिसको रोकने के लिए हम माक्स वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं और टाइम पर जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ और अंग्रेज़ी दबाइयों का सेवन भी करते हैं जिससे बचा जा सके